बात करें अपने राज्य की तो हम अपने राज्य की जो भी कलाऍं होती हैं वो हमारे हमारे यहाँ तो सब से ज़्यादा फेमस क़ालीन है तो हम अपनी जो भी कला होगी वो हम क़ालीन में दिखाना चाहेंगे सभी राज्य को और देशों को